म्हाजो फेवरेट एक्टर न्हू अमिर खान हांवें अमिर खानाची खुब्ब पिच्चर पळयलें आहा सो हांव तेजी एकूय मुवी सोडिना आनी तो कितें करता न्हू वर्सा एक पिक्चर आसता तेजें तेजें अशें खूब पिक्चर आसा वर्सा एकूच पिक्चर काडटा तो हांवें पळय तेजेर लगान पयलां हम है राही प्यार के पळयलां कयामत से कयामत तक पळयलां खूब पिक्चर पयलां तेगे हांवें सो तेगे पिक्चरांनी म्हाका अशी तो असो न्ही सारको एक्टर असो की न्ही तो आपूण हरे रियल लायफान जाता आनी तशेंच एक्ट करता तो अमीर खान एक्टर लगान पिक्चर किदें तेजे ते मिनींगफूल सामकें पिक्चर सो ते लायफान आमकांय किदें शिकयता आनी तें पिक्चर खूब हीट जाल्लें आसा तेतून कितें एक टीम आसता क्रिकेटी ताका न्ही तांकां एक तें इंट्रस्ट मागता हेजें लगान म्हणून तें पयशांचें इंट्रस्ट मागता सो तेंचे कडेन पयशे दिवपाक जायना सो ते एक शर्त करता किदें आमी तुमी एक गेम क्रिकेट खेळोपाची तुमी ते क्रिकेटी तुमी जिको जाय म्हणून ताका ते क्रिकेटी अशें कांयच कांय ना तरी तो किदें म्हणटा आमी आमचे ते इंट्रस्ट माफ करता तुमी न्हू जाल्यार आमी तें जिकून दाखयता म्हणटा तें ब्रिटिशा वांगडा आनी ते खेळटा आनी ते खेळटा आसतना अशें खेळटा की तें ताका ताका कांयच खब नासता तें क्रिकेटी पुट्टो तर लायता शेट लायता तेंचे कडेन आपूण जिकतोलो म्हणोन आनी तो आपली अकरा टीम तें तेंची बश्टी कामां बशेन सादे मनशां आसा तेंका टिमी तो रेडी करता आनी अशी ते ट्रिमी रेडी करून तो ते पिक्चर ते तो ती शर्त तो जिकोन दाखयता आनी ते पिक्चरान अशें किदें अमीर खानाची अशी अशें एका लायफान न्ही मनशान न्ही केन्ना फुडें सरपाचें फाटीं सरप ना आनी आपूण तें करून दाखयतलो अशें जीद आसता तेजे कडेन आनी तें जातलें अशें म्हण तेजे आनी तेजे अशीं पिक्चरां अशीं खूब फेमस कयामत से कयामत तक तेजें फस्ट पिक्चर तें पिक्चर आनी कितकें बरें तेजें तेजी तिजी एक्टींग अशें आसता की तो खरेंच आपूण लायफ अशेंच लायता आनी तेजे चड पिचार नासता वर्सा एक पिक्चर आसता तेजें आनी तशी म्हाका हिरोइन आवडटा ही श्रीदेवी ती ऑल रावंडर ती कसलीय एक्टींग करता एक पिशा जावं जाय एक ती विलना जावं हिरोइन जावं ना ती एक जाणट्यांची रोल आजयेची रोल कसलोय रोल ती करूं शकता इतकी ती हिरोइन हें सुपब किदें तिका तूं सांगनाका तूं अमकें पिच्चर जावचें ना म्हणून अशी ती हिरोइन सिर म्हाका खूब लायक ती न्ही हांयेन तिका सगले पिक्चर पयल्या आतां ती एक्सपायर्ड जाली पूण हांव तिगे पिक्चरां आनी ती डांसर एक नंबर मेळटा ती कसलो डांस ती तूं ती करता आनी तिका खूब अशें आवडटा हांसपाचें रोल तुका कळटा ते उलयतात नासतना तिगे स्टायल बरी आसता तीन सगली हिरो वांगडा पिक्चर काम केल्या आतांची नीव एक्टरा वांगडा पयलू एक्टरा वांगडा केन्नाची हरोयन पूण ती आतां सुद्दां एक्टरां वांगडा नीव एक्टरा वांगडा काम करताली आज अशी ती हिरोइन म्हाका ती खूब श्रीदेवी आवडटा आनी तिच्या पिक्चर सगलें पयल्या तिगें कॅरेक्टर असो किदें तो कोणाकूच आवडपाचो ना इतकी फेमस हिरोइन ती आनी अमिर खान अमिर खान म्हणून तूं खूब्ब पिक्चर घालना एक पिक्चर काडटा तो पूण तें वर्सा पूण तें फिर जावपाकू जाय अशी तेजी एक्टींग अशी आसता कितें पिक्चर हीट जावंकूच जाय तेगे सगले पिक्चर हीट जाल्या श्रीदेवीली सगले पिक्चर हीट जाल्या म्हाका ती थंगा तुगे हिरो हिरोइन खूब आवडटा सगली हिरो हिरोइन एक्टर बरी आहा पूण हेंची म्हाका चड आवडटा आनी तेंचे कॅरेक्टर अशें आसता की ती अशी यूज करता की ती हरेंत एक लायफान रियल लायफान जालेल्या भशेन तेंची एक्टर आनी तेंची डांस तेंची एक्टींग तेंचे सगळे दोंगा हिरो हिरोइन म्हाका खूब आवडटा मोस्ट